हलो हा साहिबु तव्हां कॉल कयो हुयो तव्हां जे कहिड़े एरिया में ठाहिणो अथव अच्छा उन वन प्ल्स वन जे मथां टैरेस बि खपेव के न बिल्कुलु मथां नोर्मली जीअं रुफ ताईं मैल्टिंग तव्हां खे खपंदी अंदरि हुन में केतिरी वॾी खपेव पार्किंग जीअं ॿाहिरि गार्डन लोंस होतिरो केतिरो छॾिणो आहे त मां हुन जे हिसाब सां तव्हां खे ॿुधायां गार्डन ताईं हिकु पियो ॿाहिरि मिलिया आहिनि ॾिसो भाऊ हाणे मूंखे हिन में तव्हां जे हिसाब सां ॿ पेयर सम्झि में त अचनि जीअं त पहिरों हिकिड़ो जीअं त चओ त ॿ ताईं टू वीलर ते न हिकु कार आहे त मां तव्हां खे हिकिड़ो उहो प्लैन आहे ॿई हुन जे पासे में गार्डन बि ईअं ठाहे छॾियो पोइ अंदरि ते घरु हुजे हुते बि सिक्यूरिटी हूंदी ॿाहिरि ईअं खाली स्पेस हूंदी पोइ अंदरि तव्हां जो वन प्लस वन बैड ॿियो टैरेस बि हूंदी हुन जे मथां त तव्हां ओ गार्डन एडजशट थी वेंदो ॿाहिरि त तव्हां मथे टैरेस ते ईअं चेयर्स या पार्टी वार्टी कुझु करे सघंदा आहियो अॻियां ऐं ॿियो लंपसम भाऊ स्कवेर फुट जे हिसाब सां जाम नुक़सान पवंदो आहे लंपसम जे हिसाब सां तव्हां खे असी नवे लख संभाले हलो हा भाऊ जाम जाम खीच थी वेंदो हिन में भाऊ तव्हां माना सम्झो मूंखे काई शइ सुभाणे खपंदी तव्हां नथा आहे सघो या कुझु मुंहिंजा कीअं पहचान में आहिनि त मूंखे फटाफट मिली सघंदो आहे क्रैडीट मिलंदी त जाम मगजमारी थी वेंदी हिन में भाऊ पोइ ऐं ख़र्च बि वधीक लॻी वेंदो लेबर चवंदा हीउ न हुओ ऐं सुस्ती कंदा हा भाऊ तव्हां मूंखे मना पंहिंजी कोटेशन जो तव्हां ॿुधायो अथव हुन जे हिसाब सां असी नवे लख लॻंदा ऐं मथां हुन जी चार्जिस वधी बि सघनि थियूं छाकाणि त अॼुकल्ह ॾींहं लेबर जी कॉस्ट वधियल आहे ऐं ॿियो जो कॉस्ट न मटिरीयल जी बि वधीक आहे ठीकु आहे मां तव्हां जी कोटेशन मोकिले छॾिया पोइ तव्हां खे सम्झि में अचे थो त कॉल बैक कजो थैंक्यू